हेल' अ बै गामि खाथिनि बे प्रग्राम जानाया बेराद दावराव जाथारबाय नोंस्रानि गथ'फ्रा लेखा फरायनो हादोंना

जोंनाथ' नै गथ'फोरा लेखायावसो जिरायहांदोमोन लेखा फरायनोसो दिनैबो नै स्कुलनिफ्राय फैनानै एसे मोनाबोबाय मा जोरलैखौ फरायनाय जायासै नै लेखा फरायहांनो नागिरब्लानो दामना होबाय इसोरो दावराव जाथारबाय नोंस्रानिया एसे फरायनो मोनदोंदां लेखाफोरखो माहाय लासै लासै दामब्लानो जायो बिसोरबो माबा एक्जाम खाथिफोरावसो प्रग्राम लानांगौ आरो बिसोरबो दा मा खालामब्ला जागोन सानदों नोंलाय औ बे गामिनि आफादगिरि नेहाथारिनो एसे रायज्लाहैग्रोनोसैदां बिसोर मबाइल नोंसोरो औ बिखायनो सानदों आंबो नै नङाब्लाथ' गथ'फोरा एक्जामाव माने पास जायाब्ला बेराद खस्थ' जागोनना बिदिनो गामिनि आफादगिरि नेहाथारिजों एसे रायज्लाहैनोसै औ आफादगिरि नेहाथारिखो लाफानानै जोङो नांगौब्ला पुलिस स्टेसनाव थांनांसिगोन नोङाब्लाथ' नै गथ'फोरा जाथारला माने दोन दावराव जाथारबाय औ माहोनो ओरैनोबा गथ'फोर मानसिनालाय लेखा फरायनो बाखायो बिनिसायाव आर दामना होब्ला

दा लिंहरनांसिगोनदां नै नोङाब्लाथ' दा उनाव थांनानै आफादगिरि नेहाथारिखो लाफानानै एसे रायज्लानायनै बिनि उनाव जाथाराब्ला पुलिसनाव थांसिगोनर' औ औ दे बिदिनो खालामनांसिगोन